निश्चित रूपसँ विश्व भयावह दौरसँ गुजरि रहल अछि पानिके समस्याके कारण हम सब बहुत भाग्यशाली छी कि ई मिथिलामे छी दोसर बिहारमे छी तेसर भारतमे छी नहि तऽ की पानि कमसँ कम एतेक दिन छै कि जे एक जेनरेशन हमर सबके आओर जे आबऽबला सभ्यता छै से एकबेर अओर देख लेतै नहि तँ अगर नहि सम्हारिकऽ रखबै पानिके तँ एकटा तुरन्त एखन उदाहरणे अहाँ लग दच्छिन अफ्रीकाके एकटा शहरमे पानि खत्म भऽ गेलै आ लोक पानिके लेल हाहाकार मचल छै लोक पानि खरीद रहल छै जेना कि पेट्रोल पम्पपर जाकए अहाँ पेट्रोल खरीदै छी ओहिसँ बेसी महग पानि छै ओतय तँ ई एकटा समस्या अछि दोसर कि आबऽ बला पूरा सम्पूर्ण परिवेश जे छै युद्ध जे छै से सब पानिये पर आश्रित रहतैक जकरा लग पानि रहतैक सैएह विश्वपर कब्जा करतै